नब्बे हज़ार आठ सौ पचास सत्तर हज़ार नौ सौ पचास अस्सी हज़ार सात सौ बीस बीस हज़ार पांच सौ दस है पचास हज़ार आठ सौ नब्बे